हलो हा मैम मां एल आई सी मां पियो ॻाल्हायां हा तव्हांखे लाइफ इंशयोरेंस कराइणो अथव त तव्हांजो पहिरियों कोई लाइफ इंशयोरेंस कयलु कयलु अथव ऑलरेडी अछा ईअं असां वटि मेडीक्लेम इंशयोरेंस जा बि ऑपशन आहिनि माना हुन में ईअं आहे तव्हांखे अ साल में सत हज़ार जो प्रीमिअम पवंदव ऐं तव्हांखे ॾह साल खां पोइ तव्हांखे उ सॼो रिफंड थींदव तव्हां क्लेम न कयव त ॾह साल खां पोइ तव्हांखे रिफंड थी वेंदुव हा

न जेका बि तव्हांजो

माना जेका बि तव्हांजो सपोज़ सर्जरी थियव त सर्जरी जो ख़र्चु जेका बि ट्रीटमेंट जो ख़र्चु ईंदुव उहो कवर थींदो ऐं ॿिया जेका सेविंग जो हे सभु थींदो आहे हू सभु कवर न थींदो न न हुनमें हॉस्पिटलाइज़ड थियणु तव्हांजे लाइ ज़रूरी आहे त हू जेका बि तव्हांजा जेका बि तव्हांजा बिल्स हूंदा हू तव्हांखे कॉपी करे जमा कराइणा पवंदव

तव्हां वटि कैशलेस जो बि ऑपशन अथव ऐं ॿियो ऑपशन पाण वटि अ कंबाइन बि आहे माना मेडीकल इंशयोरेंस बि लाइफ इंशयोरेंस बि ऐं सॼी फैमिली जो गॾु बि थी सघंदो आहे ईअं हा माना हिनमें ईअं थींदव तव्हांजो जेको साल जो प्रीमिअम थींदो हो पंदरहां हज़ारें जो थींदव ऐं जॾहिं बि कोई बीमारु थिए या हॉस्पिटलाइज़ड थिए थो त तव्हांखे हुनजो क्लेम मिलंदव माना हिनमें प्रीमिअम असां डिस्कस करे सघदा आयूं पोइ कंटीन्यूअसली तव्हांखे प्रीमिअम तव्हांखे पंदरहां साल ताईं तव्हांखे भरिणो हुनखां पोइ क्लेम न कयो न तव्हांखे हू पंदरहां साल जो जेको बि प्रीमिअम इकठो थियो आहे न हू तव्हांखे रिफंड मिली वेंदो हा हा मन जेका तव्हांजा हसबैंड आहिनि हो या तव्हांजा ॿारा आहिनि हो बस

पंदरहां हज़ार न हो असां मीटिंग कंदासीं न त डिस्कस करे वठंदासीं तव्हांजे हिसाबु सां न हू त असां पाण में वही ॻाल्हाईंदासीं तॾहिं ख़बरु पवंदी ऐं हिनमें हिनमें ईअं बि अथव की जेको पहिरियों प्रीमिअम हूंदो आहे न तव्हांजो हो फ्री थींदो आहे माना कंपनिअ तर्फ़ां थींदो हा हा त तव्हां पंहिंजो एड्रेस ॾेई छॾियो माना असां अची वेंदासी हुते पोइ तव्हांसां ॻाल्हाइणु हा ऐं लोकेशन बि मोकिले छॾिजो ऐं तव्हांजो आधार कार्ड बैंक पासबुक पासबुक हुनजी जेरॉक्स तियारु रखिजो ठीकु आहे थैंक्यू